मुंहिंजे जीवन में सभिनी खां यादगारु हिकिड़ी पिकनिक रही आहे उहा आहे मुंहिंजी ॾहें दर्जे जी पिकनिक मां पंहिंजे स्कूल सां ॾहें दर्जे जे पिकनिक में महाबलेश्वर वयुमि मां पहिरियों दफ़ो पंहिंजे शहरु उल्हास नगर खां किथे ॿाहिरि निकितो हुउमि उहो बि पंहिंजे स्कूल जे दोस्तनि सां गॾु असां हितां टिनि ॾींहनि जे लाइ महाबलेश्वर रहणु वियासीं सुबुह जो हितां सते वजे बस में निकितासीं ऐं शाम जो ई उते प्रतापगढ़ किले ते पहुतासीं पहिरियों सॼो किलो ॾिठोसीं महाबलेश्वर जो ॾाढो सुहिणो नज़ारो नज़रु पियो अचे ऐं सभु दोस्त स्कूली दोस्त टीचर्स सां गॾु हुआसीं त सभु कमु डिसिप्लिन में हूंदो हुओ काई बि वधीक खिच खिच या मस्ती वारो कमु न हूंदो हुओ छो जो स्कूल में हर का ॻाल्हि डिसिप्लिन सां थींदी आहे उनखां पोइ असां ॿ ॾींहं उते महाबलेश्वर में घुमयासीं असां सन सेट ॾिठोसी सन राइज़ ॾिठीसीं उनखां पोइ लेक ते वियासी उनखां पोइ बाज़ार घुमियासी सभु स्कूली दोस्त हुआसीं पहिरियों दफ़ो ॿाहिरि आयासीं ऐं ॾाढो ख़ुशी माना महसूसु पई थिए पाण में गॾिजी करे घुमण में करण में घर खां ॿाहिरि पहिरियों दफ़ो किथे आयासी एॾी पिकनिक शानदारु रही उनखां पोइ मोट में अचणु वक़्तु बस में सभु दोस्त नचंदा टपंदा खाईंदा पीअंदा था पीअंदा था गॾु आयासीं ऐं ॾाढी ख़ुशी मनाइसीं छो जो असांजो ॾहों दर्जो हुयो असां नव दर्जा पढ़ाई गॾु कइसी ऐं पाण में गॾु हुआसी इहा हिक ॾाढी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि हुई ऐं ॾाढी मौज़ मस्ती कंदे असां पंहिंजे घरु पहुतासीं ऐं हिन पिकनिक जी यादि अॼु ताईं बि असांखे रहंदी आहे असां कॾहिं उहो विसरंदा न आहियूं छो जो उहा ई हिकु पिकनिक हुई की जेका हमेशा असांखे यादि रहंदी आहे